धान धान कौन कौन सा अच्छा होता है मतलब बीया दे दीजिए मंसूरिया कौन सा अच्छा पड़ेगा

नहीं जो भी अच्छा है वही मुझे जो आप नहीं हम धान लगाना चाहते थे तो वही हम चाह रहे थे कि आपसे पूछ ले भाई आप बताएंगी आप दुकानदार हैं तो आपको अच्छी वो है ना चलो ठीक है वही दे दीजिए तब वो नहीं हम मुझे जानकारी नहीं है मैं सोची कि आपसे पूछ लूँ कि भई आप ही बताइए नहीं दस पन्द्रह किलो दे दीजिए बीया के लगने तो अच्छा है ना इसका वैसे चलो ठीक है कोई बात नहीं है